हमरा यहाँ मानि लिऔ दोकानसभ पूजा पाठके लिए बहुत बड़ा छोटा छोटा दोकान एहन छै जहाँपर पूजाके पूरा सामग्री मिलै छै हमरा बेगूसरायमे छोटा दोकानसँ लए कऽ बहुत सारा सामग्री मिलै छै पूजाके पूजाके रहि गेलै छोटा छोटा बेगूसरायमे अथिमे पूजामे धूप होलै अगरबत्ती होलै ई धूप अगरबत्ती कपूर इसभ लगै छै रूइ तेल रहि गेलै प्रसादमे काजू किशमिश छुहारा मुनक्का बादाम नारियल फलमे इसभ भी मिल जाइ छै छोटा छोटा दोकानमे आ ई प्रत्येक दिन जे छै से इसभ चलैत रहै छै एहि इलाकामे छोटा छोटा दोकान छै जुड़ल छै ओहिसँ नित्य प्रतिदिन सभचीज मिल जाइ छै एहिसँ योगदान मिलै छै बहुत दैए ई दोकानसँ कपूर पूजा पाठके लिए मानि लिअ तनि मनि नहि सभचीज जितना भी उपलब्धि छै सभ मिल जाइ छै नारियलसँ लए कऽ फलसँ लए कऽ अथि तक कलश उलश सभचीज कलशा मिलैए अगरबत्ती धूप कलशा ई बत्ती दिया जितने भी हए सभ इसभ मिल जाइ हए कोइ तरहके अथि नहि यए ई दोकान जइसे जिंदल हए छोटा छोटा दोकान जिंदलमे सभचीज मिलै हइ ई दोकानसँ आ पूजा पाठमे जइसे कपड़े लगैत हए अँचरी जकरा कहै छियै सलवाह कहैए अँचरी सा सालू मारकीन ई भी पूजा पाठके अथि लगैए पूजा पाठमे अथि कल कल कलश कलश जो होता हइ मट्टी का ई मट्टीके होवै हइ ई ई चुकिआसभ लगै हइ सभके चारू बगल अथि करल जाइ हइ ओकरा राखि कऽ ओहिपर पूजा होइ हइ इसभ मिलै हइ एहि सभसँ हमे सभ जुड़ल छियै इसभ नानि कऽ रखै हियै आओर ई छोटा मोटा दोकान जा कऽ अपनो इसभ करै छियै बात ई बेगूसरायसँ नानलहुँ एकरा बाद छोटा छोटा दोकान जहाँ भी हए सभी इसभसँ जुड़ल छै